म्हाका सहकथाकार हो बूक वाचपाक कितले मनशांनी सांगलां ते बुकान सामाजीक जिवनांत कितलें दूख आसा तें बरयल्लें आसा तातूंतलो म्हाका भागलेला चांदोबा ही काणी खूब आवडटा तातूंत दोन बायलांचेर काणी बरयल्ली आसा त्या बुकान एका बायलेच्या जिवनांत कितले त्रास आसा आनी दुसरी बायल आपल्या पांयार उबी आसून कितले सुशेगाद आपलें जिवन सुकीपणान जियेता हें सांगिल्लें आसा